जेह्ड़ा करैंट इवैंट वर्तमान घटना जां जेह्ड़ा न्यूज खबर ऐ ओह् सारें कोला इंटरैस्टिंग दिलचस्प ऐ हा मेरे लेई चंद्रयान थ्री त्रै जेह्ड़ा लांच नमां प्रदर्शन होएआ ते एह् मेरे लेई एह् इंटरैस्टिंग दिलचस्प हा कि में दिक्खना चांह्दी ही ओह् किन्ने दिनें ई पुज्जा दा उप्पर

तो एह् जेह्ड़ा जिन्ना बी कम्म हा ओह् मिगी बड़ा इंटरैस्टिंग दिलचस्प लग्गेआ सुनने लेई बी बड़ा इंटरैस्टिंग दिलचस्प हा दिक्खने आस्तै बी बड़ा इंटरैस्टिंग दिलचस्प हा ओह् कि'यां कि'यां एह् जेहड़ा सारा प्रोसैस हा ओह् करै दे हे